हेलो हाँ मैडम जी हमारे यहाँ बच्चे की शादी है तो आप हमें फूलों की सजावट करवानी थी बताओ आपके यहाँ कौन कौन से मिलते हैं क्या रहेगा अच्छा हाँ ये ही दो मंजिल हैं शुरू शुरू में करवाना हैं अब खर्चा बताओ आप गुलाब के चाहिए गेंदा के और आपके यहाँ कौन कौन से मिलते हैं इनके अलावा हाँ मतलब कम खर्चे में जैसे चार पाँच दिन के लिए अपन लगवाएँ तो कम खर्चे में कौन से फूल सही पड़ेंगे और रेट वेट तो बताओ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो बताओ अच्छा आप पहले देखने आओगे या पहले आप देखने आओगे क्या घर पे अच्छा उसके बाद बताओगे चलो तो फिर ठीक है देख जाना फिर ठीक है दिसम्बर भी ठीक है ओके